नमस्कार सारें गी अज्ज मै डोगरी भाशा उप्पर बोलना चाह्न्नी कि अस आपूं इक डोगरी कल्चर दा बिलोंग करने आं लेकिन अज्जकल जेह्के लोग न ओह् डोगरी बिलकुल भुलदे गै जा दे न ऐसा दिक्खेआ जंदा कि जेह्के साढ़े दादा परदादा हे ओह् केह् करदे हे डोगरी बोलदे हे ते अज्जकल ऐसा दिक्खेआ जंदा कि बड़े घट्ट घट्ट लोग न जेह्के डोगरी बोलदे न अस आपूं मै अपने घरा शुरू करनी आं कि साढ़े घर आपूं डोगरी बोली जंदी ऐ लेकिन अज्जकल ऐसा होंदा कि अगर अस कुसै दे बी जन्दे ठीक ऐ ओह् सारे कोला पैह्ला साढ़े कन्नै हिंदी गल्ल करदा पर ऐसा की अगर उसी बी डोगरी औंदी असें बी डोगरी औंदी ते अस सारे डोगरी बिच्च गल्ल की नी करी सकदे अगर कोई पंजाब दा ऐ ते ओह् पंजाबी बोली सकदा ते होर गुजरात दा ऐ ते ओह् गुजराती बोली सकदा ते अस की नी बोली सकदे अस जेह्के लोग न ओह् शेम्ड फील करदे पर ऐसा की ऐ ते ऐसा की ऐ क्यों क्योंकि अस आपूं गै जेह्की साढ़ी मात्तर भाशा उसी गै अस शेम्ड फील करदे अगर हम अगर अस चाह्चै कि अस डोगरी भाशा गी अग्गें बढ़ाचै ते असें आपूं अपने घरै कोला शुरू करना पौना होर आपूं अपना असें बी डोगरी बोलनी चाहिदी होर जियां दिक्खेआ जंदा कि साढ़े स्कूल जिन्ने बी हैन उत्थै डोगरी नेईं पढ़ाई जंदी होर नां ही साढ़े घर बी अज्जकल बड़े घट्ट घट्ट जेह्के लोग न ओह् डोगरी बोलदे अगर डोगरी बोलनी अगर शर्म की ऐ डोगरी बोलने गी जेह्के साढ़े लोग न अगर अस गै असें आखदे अगर अगर अस डोगरी बोलदे जाचै ते असें आखदे लोग ग्राईं पर अगर अस ग्रांऽ दा हैन ते ग्राईं की नी हैन अस हम ग्राईं अगर अस होर असें डोगरी मात्तर अपनी भाशा गी बढ़ाने आस्तै असें केह् करना पौना कि अपने घरै कोला डोगरी भाशा शुरू करनी पौनी अज्जकल जिन्ना बी दिक्खेआ जंदा कि अगर अस डोगरी कुसै कन्नै बोलचे ते असें ओह् पैह्ले आखदा ग्राईं ऐ पर ऐसा की अगर अस आपूं डोगरे कल्चर दा बिलोंग करने आं ते असेंगी डोगरी बोलने च शर्म की होनी चाहिदी ऐ ते में तुसें सारे इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि डोगरी भाशा गी बोलो ते सारें गी इयै आक्खो कि डोगरी भाशा कोई शर्म करने आह्ली भाशा नेईं ऐ कि सारें गी एह् भाशा बोलनी चाहिदी ऐ होर साढ़े स्कूलें गी इन फैक्ट साढ़े स्कूलें गी बी ऐ भाशा बोलनी चाहिदी ते लिखनी चाहिदी ऐ एह् भाशा होर साढ़े घर बी एह् डोगरी बोलनी चाहिदी ते साढ़े जिन्ने बी दादा परदादा ओह् ते डोगरी बिच्च गै गल्ल करदे हे ओह् कदें शर्म फील नी कीती उ'नें ते अस की करा दे कि अस ज्यादा पढ़े लिखे दे पढ़े लिखे दे लोग केह् डोगरी नेईं बोलदे बोलनी चाहिदी होर मै आक्खा नी के एह् जेह्का एह् इक मेन सब्जैक्ट होना चाहिदा डोगरी जित्थे लोग डोगरी बोलन ते होर इसी फलान ते बाकी भाशा दिक्खा जंदा कि अज्ज दे लेवल उप्पर कु'त्थै कु'त्थै पुज्जी दियां न अगर अस दिक्खेआ जाए ऐग्जैंपल दे तौर उप्पर कि गूगल गी अस सर्च करदे जां ते इंग्लिश बिच्च जां हिंदी बिच्च कि हमें यह गाना सुना दो एह् करू उड़ो ओह् करू उड़ो पर ऐसा की नी कि अस डोगरी बिच्च की नी बोलदे ते इक एह् बी इंसेटिव लैना चाहिदा कि अगर अस कोई बी चीज़ सर्च करचै ते ओह् डोगरी बिच्च होनी चाहिदी कि अस गूगल गी जां कुसै गी बी एह् आखचै कि एह् आह्ला गाना सुनाई उड़ो ओह् आह्ला गाना सुनाई उड़ो ते मै इ'यै आखना चाह्न्नी आं के अगर एह् इक बड़ा बड़ा बड्डा स्टेप होगा अगर साढ़ी मात्तर भाशा गी अग्गें कोई लेन अगर जिन्ने बी साढ़े जर्नलिस्ट न ओह् बी अज्जकल यूटूबेर न अज्जकल ओह् बी अगर साढ़े अपनी डोगरी बिच्च अपनी गै भाशा बिच्च वीडियो बनान साढ़े जम्मू कश्मीर दे जिन्ने बी लोग न ते अज्ज साढ़ी जेह्की डोगरी भाशा जित्थें कदें दब्बी दी ऐ ओह् अज्ज कुतै ना कुतै जाई पुज्जग ते मै इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि सारे डोगरी बोलो इसी कोई बोलने कोई शर्म नेईं ऐ अपने घरै आह्लें बी समझाओ ते अगर तुस कुतै बी जंदे ओ अगर उत्थें तुसें डोगरी बोलने दा मौका थ्होंदा ऐ ते तुस जरूर बोलो